पंहिंजे देश में हा हींअर जे टाईम ते मुकेश अंबाणी धीरुभाई अंबाणी टाटा रतन टाटा बिरला अॾाणी अजीज प्रेम जी घणेई इन्हनि जा उद्योग आहिनि जंहिंजे क ज जेके भारत में पंहिंजे देश में ॾाढा नाले वारा आहिनि ऐं हिननि उद्योगनि में लखें माण्हू उते नौकरी कंदा आहिनि उते पंहिंजो व्यवसाय हलाईंदा आहिनि पंहिंजी जो पंहिंजो सभु उने जे मथां आधार रखी वेठा आहिनि त हीअ जेके उद्योग आहिनि जेके भई मोबाइल कंपिनियूं आहिनि रिलायंस जूं ऐं टाटा जो नमक इहो सभु ईंदो आहे त अॼो के टाईम में अर्थव्यवस्था ॾाढी सुठी आहे ऐं घणेई इन्हनि में भारत खे अॻियां अचण में भारत जी अर्थव्यवस्था सुधार करण में हिननि जहिड़े वॾे में वॾे उद्योगनि जो महत्वनि जो फाड़ो आहे ऐं इंटरनेट ॿेकी बेंकींग सां बि घणा फ़ाइदा बि थिया आहिनि घणा नुक़सान बि थिया आहिनि त फ़ाइदा इहे थिया आहिनि त पहिरीं पंहिंजी बेलेंस चेक करण लाइ पाण खे कागरु लिखिणा पवंदा हा मेसू फोर्म भरिणा पवंदा हा ऐं लाईन में बीहणो पवंदो हो पंहिंजा धंधा छॾे करे उते वञिणो पवंदो हो उन जे बदिरां हींअर पाण केॾी महिल बि समुझो र ॾींहुं हुजे या राति हुजे पाण खे ॿैंकिंग करण पाण खे कुझु ॿैंक जो कमु आहे त पाण हिकिड़ो बटण टच करण सां भई समुझो बटण दॿाइण सां पंहिंजो कमु थी थो वञे पंहिंजी जमा राशि जेका अचे थी उहा ख़बर पई थी वञे पाण घणो बाक़ी ॾिनो आहे उहो ख़बर पई थी वञे पाण खे तत्कालिक कंहिं खे भई पइसा मोकिलिणा आहिनि कंहिं खां पइसा वठिणा आहिनि त उहो बि पाण किथे बि वञे खां वञी पुॼी करे उते ऐं पैसो बर्बादु करे पंहिंजो समय वेरफेर करे उते वञी करे पइसा वठूं या कंहिं खे पइसा ॾियूं उन जे बदिरां नेट बैंकिंग सां ऑनलाइन हिक ॿिए खे पइसा बि ॾेई था सघूं वापारु बिज़िनिस में बि हिक ॿिए खे पेमेंट करिणो हुजे प पइसनि जो बिल चुकाणो हुजे त उहो बि हिक ॿिए खे ॾेई था सघूं त हीउ घणेई फ़ाइदा आहिनि नेट बेंकिंग जा जेके पाण खे पंहिंजी जमा राशि बि ॾिसी सघूं कंहिं खे पइसा ॾे वठु करिणा हुजनि उहे बि पाण करे था सघूं त घणा ई फ़ाइदा आहिनि नेट बेंकिंग सां ऐं हिन सां पंहिंजे क्षेत्र में ॾाढी मदद थी आहे माण्हुनि जो टाईम बचो आहे माण्हुनि जा वापारु बंदि रखी करे ऐं कमु करण खां बेंकुनि ते वञी चकर धिका खाइणा जुन जे बदिरां घणई फ़ाइदा थिया आहिनि त पंहिंजो कमाई बि बचाए था सघनि ऐं पंहिंजो धंधो बि र चालू रखी था सघनि ऐं पंहिंजो व्यव्हार बि करे था सघनि त इहे घणा फ़ाइदा आहिनि